जय झूलेलाल असांजे भारत जो इतिहास ॾाढो ई विशाल अचंभित ऐं चौकाइण वारो रहियो आहे त हिनमें असां अॻिए जीअं त सभिनीनि खे ख़बर आहे अॻिए फोरनर्स यानी की अंग्रेज असी वसि अची करे वसी विया हुआ ऐं हुननि चङो ई टाइम राज कयो हुयो ऐं इंडिया पाकिस्तान जे अलॻि थियण ते बि जॾहिं सिंधी सभु पाकिस्तान छॾे ऐं पंहिंजो सिंध देश छॾे असांजे भारत देश में अची करे वसी विया हुआ अहिड़ा कई नंढी वढी घटनाऊं आहिनि जंहिंसां असांजो भारत देश एॾो वॾो थी रहियो आहे ऐं सिंधी सिंधियुनि खां वधीक प्रेरित भारत ऐं भारत खां वधीक प्रेरित सेर सिंधी रहिया आहिनि सिंधियुनि अची करे हिते पंहिंजी वस वसाई हुतां कुझु बि न खणी आया पेसो न पाई हिते अची पंहिंजो खून पसीने सां असांजे देश खे ॾाढो ई नालो इतिहास बिज़नस पेसो सभु कुझु ॾिनो ऐं पिछले कई सालनि खां सिंधी भारत में चङे नाम शाम सां हिते रही रहिया आहिनि असां उणिवीह सौ सत सतासीअ में जॾहिं असांखे आज़ादी मिली हुई तॾहिं खां वठी सिंधियुनि जो देश भारत देश रहियो आहे हितां जा असांजा वॾा वॾा जो स्वतंत्रता आंदोलन में बेमिसाल नेता हुआ त हुननि जा नाला ईअं आहिनि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मी बाई सरोजिनी नायडू ऐं सरदार वल्लब भाई पटेल जहिड़ा अहिड़ा वॾा वॾा रहिया आहिनि असांजा सिंधी महात्मा हेमन दास कालानी दी जोके स्वतंत्रता जे आंदोलन में शहीद थी रहिया आहिनि हिननि लाइ गौरव पूर्ण इतिहास ऐं इहो असांजो भारत ॿिन्हीनि खे सलाम आहे